بائکنگ کمیونٹی میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ پہلے اچھے سے بائک چلانا سیکھتے ہیں اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بائک کمیونٹی کے ساتھ بائکنگ کر سکتے ہیں تو پھر ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اسی طرح بائکنگ کمیونٹی میں وہی شامل ہوتا ہے جس کو بائکنگ کرنا کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور چیز کا جذبہ رکھتا ہے سولو بائکنگ مجھے پسند ہے اور بہت مزہ آتا ہے اور سلو بائکنگ زیادہ تر پہاڑ والی جگہوں میں اور برف باری کی جگہوں میں کرنا زیادہ پسند ہے